قانونی دستاویزات تیار کرنے کا تجربہ یہ ہے کہ بہ آسانی کسی کو بتا دیا جائے جو سائبر کیفے ہے یا جہاں پر اس طریقے کے کام ہوتے ہیں بہ آسانی کوئی بھی دستاویزات حاصل کرنا ہو چاہے آدھار کارڈ ہو پن کارڈ ہو مارکشیٹیں ہوں یا پاس پورٹ ہو یا لائسنس ہوں یا کسی طریقے کے دستاویزات ہوں تو سب سے آسان طریقہ یہ ہوگا اس وقت جو زیادہ تر اس کو جس دائرے میں لیا جائے تو اس کا یہ ہے کہ آپ کسی دلال کو یا کسی سائبر کیفے پہ جہاں سے یہ چیزیں کام ہوتی ہیں ان کو پیسے دے دیجیے ان کے مطابق پیسے دے دیجیے آپ کا کام ہو جائے گا یہ تجربہ آسان ہے ہاں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ دے دیجیے اور مشکل دستاویزات کے لیے اور وہی چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو دوڑنا پڑے گا آپ کو چکر لگانے پڑیں گے اور کتنی بار چکر لگانے پڑ جائیں اس کا بھی آپ کو احساس نہیں ہے کتنی بار جانا پڑ جائے کتنی بار آپ ان کے سامنے گڑگڑانا پڑ جائے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ دوڑتے رہیے اور مشکل دستاویزات اس لیے کہ جو ہے جو انسان سے آپ اتر پردیش میں ہے اتر پردیش میں سارے دستاویزار زیادہ تر لکھنؤ میں شہر میں بنتے ہیں جواہر بھون ہے حضرت گنج ہے یا اسی طریقے سے حضرت گنج میں جواہر بھون بھی ہے حضرت گنج بھی ہے ودھان سبھا بھی ہے اسی طریقے سے رتن اسکوائر جہاں پاس پورٹ کا کام ہوتا ہے ایک گومتی نگر سارے وہاں ایک انسان اگر ملیح آباد میں رہتا ہے وہاں سے روزانہ کا خرچہ آنے جانے کی کرایہ دوڑنا پورا دن یونہی اس کا برباد ہو جاتا ہے اس لیے اس کے لیے بہت مشکل ہے وہ چیزیں اور جن کے جو پیسے دے سکتے ہیں بآسانی کر سکتے ان کے لیے آسان ہے بہت ساری اور جو دستاویزات ہمیں لے جانا جہاں جانا پڑے گا وہ اس کے لیے حضرت گنج ہے گومتی نگر ہے جواہر بھون اگر ہمارے لیے کوئی معاملات ایسے ہیں کسی وجہ سے ہیں ہمیں وہی جاکے یہ ساری چیزیں دستاویزات دینے ہوتے ہیں اور اس لیے اگر اگر دستاویزات میں کسی طریقے سے بھی ہلکی سی بھی اسپیلنگ یا جان بوجھ کے غلطی کرتے ہیں یا ہو جاتی ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر ہی کیا جاتا ہے صرف اور صرف دوڑانے کے لیے